असां राजस्थान जा माण्हू पंहिंजे राजस्थान ते फ़ख़्रु था कयूं राजस्थान शूरवीरनि जी धरती आहे हिते न रुॻो क़िला इमारतूं आहिनि बल्कि हिते घणेई मंदर टिकाणा ऐं ॾिसण जोॻा स्थान जॻहियूं आहिनि घणेई पर्यटक जॾहिं ॿाहिरां अचनि था राजस्थान खे घुमनि था त हुननि खे घणेई एतिरियूं जॻहयूं या स्थाननि जे बारे में ख़बर न हूंदी आहे ऐं हो अधु राजस्थान ॾिसी करे हला वेंदा आहिनि हिते घणेई एतिरियूं जॻहियूं आहिनि जिन जे बारे में हुनन खे ॼाण हुअण ॾाढी ज़रूरी आहे अगरि असां हिते जे माण्हुनि जे बारे में ॻाल्हि कयूं त सभिनी खां पहिरीं असांजो विधान सभा अध्यक्ष जे के वासुदेव देवनानी आहिनि जेके सिंधी समाज लाइ हिकु फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे उन्हनि सां उन्हनि जे बारे में ॼाणु हासिलु करणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं थी सघे त हुननि सां मिली ब वञिजे ईंअ ई हिते एतिरियूं जॻहयूं आहिनि की ॾिसण लाइ ॾाढी सुठियूं आहिन जीअं त हिते पुष्कर आहे जे को विश्व प्रसिद्ध आहे ऐं हुते ब्रहमा जो हिकु अहिड़ो मंदरु आहे जेको सॼे विश्व में सॼे संसार में हिकिड़ो ई आहे चयो वेंदो आहे त हरिद्वार करण खां पोइ पुष्कर अचणु तमामु ज़रूरी थींदो आहे न त उहा यात्रा पूरी न सम्झी वेंदी आहे हिते हिक जतोई दरबारु आहे जिते असांजे झूलेलाल साईंअ जी तमामु वॾी मुर्ती रखियलु आहे हालाणी दरबारु जिते सुबुहु शाम कीर्तन थींदो आहे पाठ पूॼा थींदो आहे उथे मथो टेकणु पर्यटकनि लाइ तमामु सुठो थींदो असांजे हिते हिकु प्रेम प्रकाश आश्रम बि आहे जेको असांजो आदर्श नगर जी दरबारु आहे उहो बि चई वेंदी आहे हिते घणेई टिकाणा आहिनि असांजे राजस्थान में दाहिर सेन जो हिकु स्मारक ब ठहियलु आहे दाहिर सेन जे को आख़िरी हिंदू राजा हूंदो हुओ उनजो तमामु वॾो ऐं सुहिणो स्मारक ठहियलु आहे इहे ई एतिरा घणेई स्थान आहिनि जिन खे ॾिसणु तमामु ज़रूरी ऐं तमामु सुठो थींदो असांजे पर्यटकनि लाइ